नमस्ते नमस्ते जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको जी दर्द कैसे चालू हुआ आपने क्या खाया भोजन में क्या किया आपका डाइट क्या है गर्मी का टाइम है अभी पानी का ज्यादा उपयोग करिए अगर दर्द ऐसे ही बना रहे तो अल्ट्रासाउंड कराइए कोई आसपास आपके हो तो और उसके बाद मेरे से कॉन्टैक्ट करिए आकर मिलिए फिर हम बताते हैं और कोई दिक्कत परेशानी दर्द कब दर्द कब से बना हुआ है एक हफ्ते से आप क्या कर रही थीं बैठ कर उसे बढ़ा रही थीं आसपास के दवा चला रही थीं तो उससे आराम था ठीक है तो अभी अल्ट्रासाउन्ड से पहले तक आप उसी दवा को यूज़ करिए फिर अल्ट्रासाउन्ड कराने के बाद मेरे को भेजिए और मेरे से आकर मिलिये और गर्मी का सीजन है तो थोड़ा फलों पर ध्यान दीजिए पानी वाले फल खाइए जैसे कि हुआ शुगर केन मतलब गन्ने का जूस वगैरह जूस पर ज्यादा ध्यान दीजिए और पानी पीजिए ज्यादा से ज्यादा फ्रिज का पानी इग्नोर करिए घर का ही मिनरल वाटर पीजिए और कोई समस्या जी तो आप इसका एक ही इलाज है कि अल्ट तो आसपास के डॉक्टर ने क्या बताया डॉक्टर बोले अल्ट्रासाउन्ड कराइए तो आपको कराना चाहिए था न आज काल की जेनरेशन को देख रही हैं एक दो दिन में रोग बढ़ जा रहा है फिर भी आप एक हफ़्ते से उसको ले कर झेल रही हैं आप पहले चकिया जाइए वहाँ अल्ट्रासाउंड कराइए देखिए उसमें क्या निकलता है फिर आइए और हमारे यहाँ तब हम बताते हैं आपको कैसे आपका दवा चलेगा अभी खाइए ही नहीं तो आपको कोई दवा लिख देते हैं हम खाइए उसी को आपके इसी नंबर पर भेज देते हैं ठीक है फिर मिलिएगा अल्ट्रासाउंड के बाद मेरी डिस्पेंसरी पर ठीक है फिर नमस्ते और दवा तो आप जब मेरे से आकर मिलेंगी तभी हम उसको समझेंगे तब हम दवा लिखेंगे अभी ऐन्टीबाओटिक ही चलाइए अभी गर्मी का सीज़न है उससे भी दर्द बना रह सकता है अभी जो डॉक्टर चलाएँ हैं आप उसी को खाइए ठीक है मैम देखिए नमस्ते मिलिएगा